पंजे जि'ले दे नांऽ पैह्ला जि'ला जेह्का मिगी चेता ऐ ओह् आई गेआ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश दूआ जि'ला आई गेआ पंजाब पंजाब बिच्च बड़ी सारी कनक बी होंदी चौल बी होंदे ते आखदे बी हैन पंजाब साढ़े पूरे देश गी पालदा ते त्रीआ त्रीआ त्रीआ जि'ला त्रीआ जि'ला त्रीआ जेह्ड़ा डिस्ट्रिक आई गेआ तां ओह् ऐ साढ़ा केह् आखगे अपने जम्मू चौथा डिस्ट्रिक आई गेआ रामबन ते पंजमा डिस्ट्रिक आई गेआ रियासी